सुबुह जो उथी करे फ्रेश व्रेश थी करे वञु सिधो दोस्तनि यारनि खे इकठो कर सुबुह असां क्रिकेट खेॾंदा आहियूं क्रिकेट खेॾींदा आहियूं या कुझु बि खेॾंदा आहियूं या कसरत कंदा आहियूं या राउंड लॻाईंदा आहियूं सुबुह उथी करे जागृति पार्क में पोइ चारि दोस्त यार मिलंदा आहिनि खिलंदा मिलंदा आहिनि सभु ॻाल्हियुनि सभु पंहिंजे मन में हूंदा आहियूं उहो बि असां सां गॾु इहे सभु पूरी पार्क में बढ़िया घुमंदा आहियूं कसरत कंदा आहियूं योगा कंदा आहियूं सभु कंदा आहियूं सुबुह जो उथी करे बढ़िया उहो कहिड़ी शइ में ध्यानु जहिड़ी शइ में ध्यानु हूंदो आहे जीअं असां घुमणु वेंदा आहियूं एक्सरसाइज कंदा आहियूं कसरत कंदा आहियूं योगा कंदा आहियूं त पूरो मन उन में लॻंदो आहे ध्यानु सॼो डींहुं उन में ध्यानु लॻल हूंदो आहे पोइ ॿ टे कलाक बढ़िया करे करे घुमी फिरी करे सुबुह असां सते में निकिता नवे वजे आयासीं नवे वजे आहियां आयासीं बढ़िया पोइ थोरो नाश्तो वाश्तो कयो पोइ असां ॿ टे घंटा सुम्ही पियो पोइ मन में कोई ॻाल्हि अहिड़ियूं ईंदियूं न आहिनि ॿिया ख़्याल ईंदा ई न आहिनि सभु सुठा सुठा ख़्याल रखो त ज़िंदगी यू ई सफल आहे सुठनि ख़्यालनि में मज़ो ई अलॻि आहे सुठा सुठा ख़्याल ईंदा आहिनि बढ़िया पंहिंजो ई इलाही सारो ज़िंदगीअ में बुरनि ख़्यालनि में छा ईंदो आहे बढ़िया त बढ़िया ख़्याल ई सभु ख़त्मु थी वेंदा आहिनि सुठा सुठा ख़्याल रहंदा आहिनि सुठो सोचींदासीं त सुठो रहंदा स्वस्थ रहंदासीं हमेशह त स्वस्थ रहंदा मुटो सुठो ई सोचण लाइ हमेशह ज़िंदगी में लाइ इहो सुठो लाइक़ु आहे सुठो सोचींदासीं त भई सुठो थींदो ऐं सुबुह जो उथी करे बढ़िया माण्हू ऐं उथी करे सुबुह जो राउंड वाउंड लॻाइणु घुर्जे एक्सरसाइज करिणी घुर्जे जेकॾहिं खेल खेलणु घुर्जे दोस्तनि यारनि सां सुबुह मिली करे सभु इकठा थी वेंदा आहिनि बढ़िया मन चङो थी वेंदो आहे कि इन वीचार ईंदा आहिनि बुरा न ख़्याल ईंदा आहिनि बढ़िया पंहिंजे ध्यान ऐं मस्ती में लॻा पिया हूंदा ऐं अची करे बढ़िया घर सुम्ही पओ ॿ टे कलाक वरी ॿ टे कलाकनि में बढ़िया पंहिंजो उथ रोटी पूड़ी खां सनानु पाणी कर बढ़िया जीअं लॻे तीअं पाणीअ करे उन में ज़िंदगीअ में स्वस्थ रहंदी आहे